हेलो जी नमस्ते

तो आप यहाँ रहिए न यहाँ रह कर पढ़ लीजिए आपका पूरा अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है कोर्स मैं आपको हॉस्टल की व्यवस्था करवा दूँगी हॉस्टल में आप रह लीजिएगा कम चार्ज पर अच्छा तो आपको उज्जैन में कहाँ पर एडमिशन लेना है ठीक है तो मैं आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दूँगी आप दो तीन दिन में आ जाइए मैं आपको वहाँ से ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दूँगी आप वहाँ पर एडमिशन ले लीजिएगा

जी मैं आपको दे दूँगी सेकंड सेम की भी मार्कशीट आपकी नहीं इसका कोई चार्ज नहीं है जी आपको मिल जाएगा जी ओके धन्यवाद